हाँ नमस्ते बोलिए मैं एक ऐप डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें मुझे कुछ लोग चाहिए तो कैसे मिलेंगे आप बताइए क्या क्या हो करना होगा फिर सैलेरी कितने आदमी रहेंगे मुझे दस आदमी की ज़रूरत है सैलरी आठ हज़ार दूँगा एक आदमी का रहने की व्यवस्था कम्पनी में है और रूम है किचन है बाथरूम है खाने पीने के लिए वह अपना ख़ुद कर लें जो उनको अच्छा लगे बाहर से ले लें मार्केट से ला कर बना लें खा लें अपना खाने वाली व्यवस्था कम्पनी नहीं देती है तो दस लोग दस लोग कौन कौन है नाम हाँ नाम बताइए तभी तो यहाँ रजिस्टर्ट होगा ना

नाम नहीं मालूम है क्या ठीक है तो तो अभी ऐप के बारे में बता दे रहें हम आपको ऐप ऐप में करना क्या है आना है यहाँ कंप्यूटर से बनाना है और बना कर उसको लोगों तक पहुँचाना है चलाने के लिए उपयोग करने के लिए अब वह सुबह नौ बजे से आएँगे शाम पाँच बजे तक ड्यूटी रहेगी उसके बाद वह जा सकते हैं महीने बाद उनकी सैलेरी मिलेगी पी एफ़ भी मिलेगा और उनको व्यवस्था भी दी जाएगी कम्पनी की तरफ़ से जो जो आवश्यकता रहेगी बोनस भी मिलेगा हाँ और उनको रहने में दिक़्क़त होगी तो अपना बाहर से भी रूम ले सकते हैं हाँ ठीक है तो हम रख रहे हैं नमस्ते